हा असांजे लखनऊ में त दैनिक जागरण आहे हिंदुस्तान टाइम्स आहे अमर उजाला आहे सहारा इंडिया टाइम्स आहे इन टाइप्स जा चार पंज न्यूज चेनल असां हिते अखबार ईंदा आहिनि असां वटि हिंदू टाइम्स ईंदो आहे ॿारनि जी प्रपरेशंस जे लाइ ऐं बाक़ी टी वी में त आज तक एन डी टी वी इंडिया आज तक लाइव अलाई चैनल्स अचनि था उन खे ॾिसंदा आहियूं असां त सभिनि खां वधीक आज तक लाइव ते ई भरोसो कंदा आहियूं उन जी न्यूस सही हूंदी आहे इंडिया टी वी इंडिया बि ईंदी आहे न्यूस ट्वंटी फ़ोर बि अचे थो त न्यूस चैनल्स त अलाई आहिनि बस जिते जे नईं नईं न्यूज़ ईंदी आहे उते ई सभु ॼणा वेही करे फ़ॉलो करणु शुरू करे छॾंदा आहियूं